हैलो नमस्ते केह् हाल ऐ अव अवाज आई इंडिपेंडेंस डे आवा दा सेलिब्रेट करना नी हां जी होर फिर बच्चें गी त्यारी श्यारी करवाऽ दे अच्छा हां जी मैम बिलकुल करवाऽ दे कनेही जेही चलै दी तुं'दे स्कूल त्यारी हां मैम ओह् ते एह् ऐ बड़ा योगदान दित्ते दा अपने भारत गी इंडिपेंडेंस करवाने आस्तै हां हां जी मैम बिलकुल हां जी बच्चे गी बी मतलब एह्दे कन्नै थोह्ड़ी प्रेरणा मिलदी अपने भारत वास्तै किश मतलब कि योगदान करने आस्तै अपने भारत दी रक्षा करनी हां जी मैम उ'यै ना असें गै सखाना बच्चें गी फेर गै उनें सिक्खना ऐ हां जी होर साढ़े कोल साढ़े स्कूल बी बच्चे पेट्रियोटिक सांग बगैरा होर बी जेह्ड़े बगैरा स्किट बगैरा सब करवाऽ दे न होस्टिंग फ्लैग हां एह् सब बगैरा बच्चे स्कूल च गै सिखदे न साढ़े थ्रू गै सिखदे न हां हां मैम बिलकुल हां जी हां जी मैम बिलकुल करै दे न हां हां बिलकुल हां बस मैम देना हून थोह्ड़े दिन तक हां एह् बच्चे गी प्रैक्टिस प्रुक्टिस करा दे न हां जी हां ऐ न मतलब दिन हां जी बड़े अच्छे बच्चे न टैलेंट बी बड़ा ऐ उंदा उंदे अंदर इ'यां गै सामनै आंदा बच्चे दा

हां जी हां जी इ'यां बच्चे शरमांदे न फंक्शन फुंशन होन ते फिर गै ओह् अपना टैलेंट बाह्र कड्डदे न

हां जी हां जी मैम राधिका राधिका हां जी मैम हां हून हून बी करै दी परफार्म बड़ा अच्छा करै दी ऐ बच्ची हां जी हां जी हां साढ़ा बी मैम हां बच्चे बी बड़ा जोश रखदे मतलब कि बच्चे बी इंट्रस्ट लैन फेर गै फंक्शन होंदे न उनेंगी बी बड़ा इंट्रस्ट ऐ बच्चें गी हां जी हां जी बस इंडिपेंडेंस डे होई गे रिपब्लिक डे टीचर्स डे पर बच्चे बगैरा है नी मतलब कि पार्टीसिपेट करदे न कोई बी फंक्शन होवै

ठीक ऐ मैडम जी ठीक बाय जै हिंद मैम